आतां पयलींच्या काळार लोक भेदभाव खूब करताले चलयेक आनी चलयाक धरून तूं कितें अशें सांगपाक सोदता ह्या भेदा बद्दल तूं भेदभाव करता हांव भेदभाव करिना म्हाका चली आनी चलो सारकोच म्हाका पयली चली जाल्लें पूण म्हाका म्हज्या मनांत तशें दुख्ख नाशिल्लें की म्हाका चलो जावंक ना म्हणून आनी हेंच आतांच्या हांवूंय एक बायल आसून म्हाका चलयेच्या मनांत कितें आसता तें समजतां हांवें म्हाजे चलयेक खूब शिकयलां आनी आनीकूय ताका कितलें जाय तितलें हांव शिकयतलें तेच्या पांयार उबें करतलें दुसरें म्हटल्यार चलया बद्दल म्हज्या मनांत द्वेश आसा असो ना पूण चले पयलीं म्हणटाले चले म्हणल्यार वंशाचो दिवो आसता पूण हांव तें मानिना वंशाचो दिवो म्हणल्यार एक वेगळेंच हें जाता एक म्हातारपणान एक आदाराची खाटी म्हणून अर्दे चल्यांक पळयता पूण आतांचे चले आपल्या आवय बापायन अनाथ आश्र्मांनी सोडटा आनी लग्न जावन आपल्या बायल भुरग्यां वांगडा खोशयेन आसता पूण म्हाका म्हाज्या चल्या बद्दल खूब अपेक्षा आसा तेणीं आपल्या स्वताच्या पांयार उबें रावप पूण आमकां विसरप ना आनी म्हाका आशा आसा आजूनूय म्हाजीं भुरगीं तशीं करचें ना